ترجمہ نگاری ایک بہت ہی اہم اور نازک فن ہے اس فن اور اس علم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کافی محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور دن رات کی محنت کے ساتھ ایک اچھے استاذ کی بہترین رہنمائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے ترجمہ نگاری ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں کسی ایک زبان میں موجودہ مواد کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے ترجمہ نگاری کا مقصد مختلف زبانوں کے درمیان مواصلات کو آسان بنانا ہے اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں مدد فراحم کرنا ہوتا ہے ترجمہ نگاری مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے جیسے تحریری ترجمہ نگاری جیسے زبانی ترجمہ نگاری جہاں تک میری بات ہے تو مجھے دونوں طرح کی ترجمہ نگاری کا الحمد للہ موقع ملا ہے اور میں دونوں طرح کی ترجمہ نگاری کرتا رہا کرتا رہا ہوں چاہے وہ تحریری ہوتا ہے پھر یا تقریری زبانی ترجمہ نگاری میں دونوں طرح کی ترجمہ نگاری میں دلچسپی رکھتا ہوں اور چونکہ ترجمہ نگاری میرا ایک بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور ترجمہ نگاری میرا ایک محبوب کام ہے اس لیے میں کافی دلچسپی لیتا ہوں میں زیادہ تر عربی سے اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اور اسی طرح اردو سے عربی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں ہاں کبھی کبھی میں انگریزی سے اردو میں اور پھر اسی طرح اردو سے انگریزی میں بھی ترجمہ کرتا ہوں اور میں ابھی ایک دوسری زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا سیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ دونوں زبانیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور وہ ہیں انگریزی سے عربی میں ترجمہ نگاری اور اسی طرح عربی سے انگریزی میں ترجمہ نگاری کرنا مجھے یہ سیکھنا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی طرح مجھے بھی ترجمہ نگاری کے میدان میں داخل ہونا ہے کیونکہ مجھے اس میں کافی دلچسپی ہے اور ہر انسان کے لیے یہ ضرور یہ ضروری ہے کہ وہ جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے اسی کام کو وہ اپنی زندگی کا مقصد حیات بنالے اور اسی میدان میں وہ اپنا وقت گزارے یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے ہوتا ہے اس لیے میں بھی ترجمہ نگاری میں اپنا وقت لگاتا ہوں اور زیادہ تر اسی میں کام کرتا ہوں میرا اب تک کا تجربہ بہت بہترین رہا کہ میں اس کام کو بہت اچھے سے ایک طرف کر رہا ہوں اور دوسری طرف سیکھ رہا ہوں